हैलो नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ होर केह् करा दे हे अच्छा अच्छा कोई में तुसेंगी पुच्छना हा कि तुंदे कोल कोई टैक्सी होनी में इत्थुआं दिल्ली जाना ऐ पंज दिन दा टूर ऐ मेरा ते मिगी ना हां में सनागी पर मिगी ना उत्थै थोह्ड़ा अर्जेंट पुज्जना ते तुस मी एह् कन्फर्म करियै सनाएओ कि तुं'दे कोल जेह्ड़ी टैक्सी ऐ ओह् कोल्लै कोल्लै फ्री ऐ कि के में ना पंज छे टूर लाने इक टूर निं लाना जियां हून में परसूं चौथ जाना ओह्दे बाद न में पंज दिन बाद परतियै जाना ऐ ते तुं'दे कोल मतलब प्राइज केह् होना मतलब इत्थुआं उत्थे जाने दा तुस किन्ना लैगे पैसे चलो कोई गल्ल नेईं हां मिगी न में ना तुसेंगी कल्ल परसूं फोन करगी ना फिर में तु तुसें ई पूरा शैडयूल सनाई ओड़गी कि में किन्नी बार चाहिदा जां किन्ने में टूर लाने उद्धर ठीक ऐ चलो कोई गल्ल नेईं में तुसेंगी फ्ही परसूं शाम्मीं बेल्लै आह्नियै मिलनी आं ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फ्ही